अपने इस कम्म दे अलावा मेरा जेह्ड़ा इंटरैस्ट ऐ जां मेरी जेह्डी ओह् ऐ खाइश ऐ जां तमन्ना ऐ जां हाब्बी जिसी अस आखने आं जां मेरा जेह्ड़ा लक्ष्य ऐ ओह् एह् ऐ कि में नमें नमें लेखक त्यार करां क्योंकि नमें नमें लेखक त्यार करने दा मेरा आखने दा एह् ऐ के साढ़ी भाशा च अज्ज अस दिक्खने कि भाशा गी नमें लेखकें दी बड़ी जरूरत ऐ अज्ज साढ़े कोल क्हानीकार घटदे जा'रदे न क्हानीकारें दी असें गी जरूरत ऐ ते में मेरी कोशिश एह् रौंह्दी ऐ कि नमें नमें लेखक त्यार कीते जान उ'नें गी पढ़ाया जा उ'नें गी दस्सेआ जा कि किस तरीके कन्नै तुस कविता लिखी सकदे ओ किस तरीके कन्नै तुस क्हानी लिखी सकदे ओ संपादन करना मेरा इक बड़ा एम ऐ जां लक्ष्य ऐ जां हाब्बी ऐ की के संपादन सारे मिगी बड़ा अच्छा लगदा ऐ कोई दो चार कुसै दियां रचनां लैतियां उ'नें गी संपादन करने आस्तै मिगी बड़ा मजा औंदा में अपने कम्म दे अलावा होर बी मतियां मैगजीनें दा संपादन बी करदा रौह्न्नां सलाहकार सलाह बी दिंदा रौह्न्नां किस तरीके कन्नै संपादन कीता जा ते एह्दे कन्नै कन्नै मेरा जियां पैह्लें बी में गल्ल कीती कि खेतीबाड़ी च बड़ा शौक ऐ खासकर फुल्लें दी खेती दा बड़ा शौक ऐ मिगी में अपने घरे च पंदरां कनाल जमीन च फुल्लें दी खेती करनां अज्ज बी जेह्दे च मैरीगोल्ड ते गुट्टा जेह्ड़ा जिसी गैंदा अस आखने होन्ने एह्दी खेती होंदी ऐ एह्दे कन्नै कन्नै तुसें दिक्खेआ होना कि जैल्लै कुसा दा ब्याह होंदा जां कोई रटैर होंदा ते गड्डियां सजाने आस्तै इक फुल्ल जेह्ड़ा डाल्ली टाइप फुल्ल जेह्ड़ा इस्तेमाल कीता ग्लैड़ उसी आखने आं ग्लैड दी में कोई दस्स मरले च खेती करनां अज्ज बी और बड़ा मजा औंदा मिगी इ'नें फुल्लें च जेल्लै जाना फुल्ल इ'यां लगदा कि अपना साढ़ा जीवन गै बदली चुके दा ऐ जेल्लै असें फुल्लें दी खेती च जन्ने फुल्ल लग्गे दे होन पंदरां कनाल खेत्तर इक लग्गे दा होवै फुल्लें दा ते खड़ोइयै तुस दिक्खो ते जिन्ने तक नजर जंदी फुल्ल गै फुल्ल नजर औंदे न और उसलै मन इन्ना खुश होंदा और उ'नें फुल्लें पर भंवरे गुणगुना'रदे होंदे न ते ग्लैड़ दी गल्ल करां ते में ग्लैड़ इक बड़ा मैंह्गा फुल्ल ऐ इक इक डाल्ली जेह्ड़ी ऐ इक डाल्ली जेह्ड़ी ऐ दस्स बारां पंदरां रपेऽ तक्कर बिकदी ऐ और तुसें दिक्खेआ होना कि गड्डियां सजाने आस्तै जां जेल्लै कोई अच्छा अगर थुआढ़ा कोई प्रोग्राम होंदा तुस बुक्कें भेंट करदे बुक्कें च बी ग्लैड़ दी डाल्ली लग्गी दी होंदी ऐ अजकल ते निं लगदी लेकिन हून जेह्ड़े बुक्के बनदे दुएं फुल्लें दे बना दे लेकिन पैहलें पैहलें चार पंज डालियां ग्लैड़ दियां बिच लग्गी दियां होंदियां हा और बुक्का जेह्ड़ा त्रै सौ रपे तक्कर चार सौ रपे तक्कर बिकदा हा ते मिगी इब्भी बड़ा शौक ऐ फुल्लें दी खेती करना खासतौर उप्पर बड़ा शौक ऐ खेतीबाड़ी ते ऐ गै ऐ लेकिन अपने कम्म दे अलावा में फुल्लें दी खेती बक्खी मता ध्यान दिन्ना और फुल्लें दी खेती करना और ओह्दे चा अच्छी आमदन जेह्ड़ी ऐ ओह् बी हासल करनां